आंनि बायदिब्ला दिनैनि दिनाव टेक्न'ल'जि आरो बेनि बाहायनाया सोलोंथाइ बिथिङाव एबा फरायनायाव मोनसे गुदि आयदा जानांगौ मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि मुलुगा ओरैबायदि जौगासारबाय आरो साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जिनि जौगानायाबो औरैबायदि मोनसे थिखिनि बिन्दो मोनहैबाय जायआव जायनि थाखाय जोङो टेक्न'ल'जिखौ जोंनि फरायनाय आयदा थामहिनबा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो बेखौ मोनसे बेकाफ एबा मोनसे माबायावहाय लाबोनो हायाब्ला बियो जोंनिनो गोरोन्थि जागोन होननानै आङो फोथायो दिनै साइन्स आरो टेक्न'ल'जिनि समावहाय नैबे माखासे टेक्न'ल'जिफोर दङ जे एआइ टेक्न'ल'जि जायखौ जोङो बुङो नैबे टेक्न'ल'जिफोरखौ जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव एबा फरायसालिफोराव बाहायनो हायोब्ला नैबे माखासे टेक्न'ल'जिफ्रा जोंनि फरायसाफोरनि जिउआवहाय माखासे सोलायनायखौ लाबोगोन होननानै आङो फोथायो दा बेल' नङा टेक्न'ल'जिहा जोंनि फरायसा जिउआव एबा फरायनाय एबा सोलोंनाय बिथिङाव बेहा गोबां बिहोमा दङ दिनै टेक्न'ल'जि साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जिनि जोहैनो दिनै इन्टारनेट फैबाय इन्टारनेट फैनायजों लोगोसे ओरैबायदि बियो जोंनि जिउआवहाय माने सोलायनाय लाबोबाय दा बे सोलायनाय लाबोनायखौबो लाबोनायखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो लाबोनो हानांगोन बिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय दसे समनि गेजेरावनो एबा जाय जिरादफोरखौ जाय बेसादफोरखौ जोङो बिजाबफोराव नागिरनानै मोना जायखौ जोङो बिजाब नागिरनो गोनां जायोब्ला गोबाव सम लानो हागौ बेफोरखौ जोङो नैबे इन्टारनेटनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो नुनो मोनो एबा मोन्थिनो हायो बिनिखायनो आं सानो बे टेक्न'ल'जिखौहाय एबा साइन्सनि माखासे दिहुनथायफोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बाहायनो नांथारगौ दा बेनि अनगायैबो जोङो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जे फिजिकेल जेनाखि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय दा बे फोरोंनायफोरखौ जोङो नायोब्ला जे मोनसे फरायसालिजों गुबुन फरायसालिजों जोङो जेब्लायबो एसेब्लाबो बिनि ओंथि आरो बै गुबुन सासे फोरोंगिरिनि फोरोंनायनि ओंथि बेखौ जोङो एसे आलादा आलादा मोननो नागिरो जायनि खारनाव दिनै बुहुमनि गुबुन गुबुन एबा जोंनि भारतनिनो गुबुन गुबुन थावनियाव फरायसाफोरनि बुजिनाय आरो फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय बेयो एसे आलादा आलादा जानो नागिरो जायनि खारनाव सिटि ओनसोल एबा नोगोर नोगोरमा ओनसोल आरो गामि ओनसोलफोरनि फोरोंनायनि माखासे माने बाहाय फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो आरो फरायसाफोरनि रोंनायखौबो जोङो एसे आलादा आलादा नुनो मोनो बेनिखायनो आं सानो दिनैहाय इन्टारनेट फैबाय टेक्न'ल'जिया जोंहा डेभलप जाबाय बिनिखायनो जे बे साइन्स आरो टेक्न'ल'जि हेफाजाब लानानैनो जोङो जोंनि फरायसालिफोराव एबा फरायसाफोरखौ फोरोंनाय आरो जोंबो सोलोंथाइ लानायाव माखासे माखासे सोलायनायखौ जोङो लाबोनो हायो जेरैहाय दिनै एआइनि हेफाजाबाव माने जोङो माखासे जोंनि खुगाजों बुंनाय सोंथिनि फिननायफोरखौ मोननो हायो बे सुबिदाखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव लानो हानांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै जायगायावनो थानानै गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ सोलों फोरोंनो हानायनि सुबिदाया इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो टेक्न'ल'जिनि गेजेरजों बेयो फैबाय दा बे सुबिदाफोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङावहाय लानो हाथारनांगोन एबा होनो हाथारनांगोन दा बेबायदियैसो मोनसे इउनिफर्म एबा बयजोंबो गोरोबनाय मोनसे सोलोंथाइ होनाय एबा सोलोंथाइ लानाया बेजोंसो जागोन होननानै आं फोथायो दा बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो एबा आं बुंनो सानो आंनि बायदिब्ला टेक्न'ल'जि आरो बेनि बाहायनाया सोलोंथाइ बिथिङाव एबा बयनिबो फरायनाय सोलोंथाइ आयदायाव बेयो मोनसे गुनगोनां आयदा जानानै फैबाय आरो बेयो माब्लाबाबो जानगार थानाय नङा थामहिनबा साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जिनि एबा टेक्न'ल'जिनि बाहायनाया जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव बेयो बारायलांबायसो थागोन आरो बारायलांहोनोबो जोङो बेखौ नाजानो नांगोन जिहेथु जोङो मानसि हिसाबै मोनसे इउनिफर्म सोलोंथाइ एबा बयबो मोन्थिनाय मोनसे मिनिंफुल सोलोंथाइखौ जोङो जिहेथु बयनोबो होनो लुबैयो आरो जोंनि इयुन समाजखौ गोग्गो दालांनाय आरो जोंनि इयुन जोलैखौ मोनसे गोजौ थासारिसिम लांनाय जों बेखौ जिहेथु जेब्लाबो लुबैयो बेनिखायनो साइन्स एन्ड टेक्न'ल'जिनि बाहायनाया दिनैहाय बारानिफ्राय बारा जानो गोनांसो दङ होननानै आं सानो